ہاں میں نے ایک ایسے کئی سے علاقوں میں سفر کیا ہے جیسے میں نے دبئی گیا تھا تو میں نے وہاں پر لوگوں سے انگلش میں بات کی تھی وہ لوگ کی زبان کافی الگ تھی مطلب زیادہ تر لوگ وہاں کے عربی بولتے ہیں تو میں ان سے انگلش میں بات کرتا تھا یہ اچھا ایکسپیرئنس تھا اس صورتحال میں میرا کوئی پرابلم نہیں تھا